जी हाँ ऐसा लगता है की यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है कोई भी इंसान को पाँच से दस घंटे के सफर में जाता है तो उसे बहुत प्रकार के चुनौती का सामना करना पड़ता है जैसा कि खाने पीने में या जो भी हो सुविधा सही पूर्वक न मिल पाने के वजह से उसको किसी प्रकार का चुनौती चुनौती का सामना करना पड़ता है जैसा ट्रेन सफर में ले लीजिए अधिक समय लगता है जाने आने में सफर में दस से पंद्रह बीस घंटे का सफर होता है वहाँ खाने पीने की असुविधा तो होती ही है क्या करेगा फिर भी लोग किसी को जाना पड़ता है तो जाते हैं अपना सब व्यवस्था लेके चलते हैं जिसमें यदि नहीं मिल पाता है तो फिर प्लेटफोर्म पे इत्यादि कहीं भी यातायात के दरम्यान में वो सफर के दरम्यान में अपना भोजन या अपन जो भी मिला खा पी के अपना यात्रा को सफल बनाते हैं हरेक इंसान को ऐसा स्वभाव देखने को मिल जाता है जिंदगी में ऐसा बहुत सा प्रकार है कि हरेक इंसान को यातायात के दरम्यान में बहुत सुविधा असुविधा प्राप्त होती है चलने पे सरकार चाहती है कि फिर भी ट्रेन में ये सारी सुविधा प्राप्त करवा दे लेकिन फिर भी क्या करेगा पैसा के अभाव में लोग सुविधा नहीं ले पाते है दस के चीज सौ में बेचते हैं ट्रेन में लोग का अपना ही व्यवस्था इस कारण से लेके चलना पड़ता है चूरा चीनी इत्यादि चना किसी भी प्रकार का मुरही हो या नास्ता पानी लेके अपना जुगाड़ लेके चलना पड़ता है यात्रा के समय में दूरी रहता है तो उसमें ऐसा होता है की देखा जाता है यात्रा के दरम्यान में सरकार तो सुविधा देती है लेकिन दो रुपया का चीज चार रुपया में बिकता है इसीलिए अपना सब व्यवस्था सब लेके चलते फिरते रहते हैं ट्रेन में देखते हैं कि शौचालय भी बहुत गंदा उन्दा पड़ा रहता है देख के मन एकदम एकदम लगता है उलटी फ़ुलटी होने लगता है अपना मिजाज बौखलाने लगता है लेकिन फिर भी क्या करें शौचालय लगा हुआ है तो करना हो पड़ेगा ही फिर भी क्या करेगा असुविधा देखते हुए भी करना पड़ता है क्या किया जाएँ समय समय की बात है सबको अपने आप को जिंदगी में यात्रा के दरम्यान में कष्ट उठाना ही पड़ता है देखा जाता है कि सफर में भी ढेर सारी असुविधा रहता है फिर भी सरकार कितना को पूर्ति करते चलेगा इसलिए देखा जाता है कि यात्रा के दौरान में सभी को जिंदगी में कष्ट कुछ ना कुछ होते रहता है ये बात तो सही है यात्रा में कष्ट होती है कम दूरी की यात्रा में तो किसी प्रकार की चुनौती तो नहीं मिलता है लेकिन जब अत्यधिक दूरी का यात्रा करने में परेशानी हरेक इंसान को होता है वैसे तो देखा जाता है की पैसे वाले के लिए कोई कष्ट प्रदान नहीं होता है जिंदगी में क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है उसके पास में ए सी में रिज़रबेशन करवा के अपना खाना पीना कंबल तंबल इत्यादि बेड शीट सब सब कुछ उसको सरकार उपलब्ध करवा देती है क्योंकि वो लोग पैसा वाले है पैसा देके अपना यात्रा को सफल बना लेते हैं लेकिन जो कमजोर वर्ग का आदमी है वो उसको बहुत प्रकार का कष्ट होता है जाने आने में भीड़ भड़क्का में जेनरल में एकदम जहाँ पे पाँच सौ आदमी घुसे वहाँ पे हजार आदमी बैठे के ओट के घोलट पलट के यातायात करना पड़ता है क्योंकि वो लोग को जाने देना पड़ता है तो इस तरह देखा जाता है कि यातायात के दौरान में बहुत तरह के असुविधाएँ प्राप्त होती हैं